जय झूलेलाल भाऊ केड़ो हाल आ हा असां बि बढ़िआ आयूं भाऊ भाऊ असां हिते घुमण आया आयूं त असांखे ॻाॾी खपदीं हुई भाऊ सुठी हा केरियूं केरियूं थव तां वट भाऊ ॻाॾियूं हा सम्झो न चार माण्हूं लाइ चार माण्हूं आयूं

पो ॿुधो न भाऊ हेन टू व्हीलर जो त बि हले असांखे हा भले भले हले

हा उअ त भाऊ मूं वट आहे हा ॿियो मुखे ॻाॾिअ जो घणो अॻ आ केतरो शल अऊं पेपर वेपर हा ईंअ आए पेट्रोल पेट्रोल त भराए ॾींदाव न भाऊ तां अल्हा पेट्रोल बि असांखे भराइणो पवंदो अच्छा अला अच्छा मन ॻाॾी जो कुछ नुकसान थियो त असांखे भरे ॾिइणो पवंदो अच्छा त मन हुनजो बि कुछ फिक्स थव भई सम्झो केतरो नुकसान थिये त केतरा पैसा ॾिइणा पवंदा अच्छा ईं हा न न ईंअ कोने ॻाॾी त असां संभाले हलाईंदा आयूं हा अच्छा बरोबर बरोबर हा ठीक आ

हा रिटर्न लाइ बि वञण अचण ॿिनिन लाइ हा हा केरे टाइम ते मिलण अचणो आ अच्छा ठीक आए त सुबुअ जो असां सब काग़ज लाइसेंस खणी करे तां वट रूबरु अचूंता ठीक आ हा जी जी अच्छा घणो आ

जी भाऊ जी हा जी भाऊ धन्यवाद भाऊ जय झूलेलाल न न उ पो तांखा रूबरु अची करे ॻाल्हायूंता ठीक आ हा जय झूलेलाल न न धन्यवाद

जय झूलेलाल भाऊ ह हा हा जय झूले